हेल्ल' औ नोंसोरनि चिरांआव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोनलै औ ओमफ्रायहाय बबे रेस्तुरेन्टाहाय इसे फेमास ओमफ्राय साबसिन बेखौ सोंहरनो नागिरदोंमोन आरोखि आं

औ औ

आइटेमा ओरैनो इण्डियान चाइनिसफोर मोनगोन आरो ने गासैखौबो

औ औ ओमफ्राय ओरैनो फ्रायसफ्रा बिदिनो बबे हटेलाव थायोब्ला एसे फैसाया एसे सेभ जागोन आरोखि बबेयाव थायोब्ला जेनेबा बबेबा हटेल औ ओरैनो बांद्राय ल'बो नङा गेजेरावनो मिदियाम कुवालिटिखौ खिनथा खिनथाब्ला इसे बबे बबे बादियाव थायोब्ला साबसिन जागोन

ओरैनो गेष्ट हाउसफोरथ' गैया ने सिरांआव जोंनिया गेष्टहाउसफोर औ दङ ने ओमफ्राय जानायफ्रा ओरैनो जोंनि बेयावथ' माबा मोन्नाय नङा ने मा होनो रेस्तुरेन्टनि आइटेमफोर मोन्नाय नङा औ औ औ

दे होनबा हामबायसै आं बेखौनो सोंहरदोंमोन आरो अ